ہم اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ پکنک کے لیے عام طور پر ا سسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پراکرتک سندرتا ہو سانتی ہو اور بچوں کے کھیلنے کی سدھا بھی ہو جیسے کسی ندی کی پارک ندی کنارے پہاڑی علاقے یا کوئی ہرا بھرا باغ ادہارن کے طور پر دلی میں لونی گارڈن یا انڈیا گیٹ کے آس پاس کا علاقہ اگر جیادہ سمے اور موقع بلے ہم منالی دوس میوری یا کسی نیچرل پارک کی فراک میں روک کرتے ہیں ہم ا سسی جگہ اس لیے چنتے ہیں کیوںکہ وہاں پراکرتی کے قریب سمے بتا کر مانسک سکون ملتا ہے شہر کی بھیڑ بھاڑ اور سور سے کچھ دیر کا سکون بھرا آرام ملتا ہے اور پورے پریوار کے ساتھ مل کر کھانے کا بات چیت اور مستی کا الگ ہی انداز ہوتا ہے بچے بھی کھلے میدانوں میں دوڑ بھاگ کر خوش ہوتے ہیں پکنک پر ہم عام طور پر گھر سے کھانا ساتھ لے جاتے ہیں جیسے کہ پلاؤ آلو پراٹھے چھولے سموسے ٹھنڈی ڈنگ آد چا کر چادر بچھا کر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں کچھ لوگ کیرم لوڈو یا کرکٹ کھیلتے ہیں کچھ لوگ سنگیت سنتے ہیں فوٹو کھنچاتے ہیں یا پیڑوں کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں کل ملا کر پکنک کا ایسا موقع ہے جب لوگ اپنے بیسٹ سیول کے ساتھ باہر نکل کر ساتھ ہنسی خوسیی سمے اور یاد گار پل بناتے ہیں